جی ہیلو انڈین ہوٹل سے بول رہے ہیں جی میں نے سویگی سے کچھ آڈر کیا تھا آپ کے ریسٹورنٹ میں بریانی اور چکن جی وہ میرے گھر پہ کافی لیٹ پہنچا میں نے مہمانوں کے لیے آڈر کیا تھا مہمان چلے گئے اور آپ کا یہ آڈر بہت لیٹ پہنچا جس کی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے آڈر دیا دیر پہنچایا اس کو کھانے کو میرے واپس کر لیجیے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ واپس کر لیں گے جی جی ہاں ہاں مہمان آپ نے بولا آدھا گھنٹے میں پہنچ جائے گا لیکن آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا آپ کو ڈلیور ہوا نہیں میں نے ویٹ بھی ویٹ بھی کیا آپ کے آڈر کا لیکن آڈر بہت لیٹ ہو گیا جی تو میں چاہ رہا ہوں یہ آپ واپس کر لیں میرا آڈر ہاں ہاں نہیں پیکٹ کھولا نہیں ہے پیکٹ جیسا آپ نے ڈلیور کیا تھا ویسے ہی پیک ہے پورا سامان ہاں ہاں کھانا ایک دم فریش ہے پیکنگ پیکنگ اوپن نہیں کیا میں نے میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بھیج دیجیے اپنے کسی بندے کو وہ آ کے لے جائے گا

ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ بہت بہت شکریہ واپس کرنے کے لیے